आच्छा आं मोनसे नभेल फरायदोंमोन बे नभेल नि मुङानो जाहैदों गालिभार्स ट्रेभोल्स बेखौ लिरदोंमोन जनाथन स्विफ्ट बे नभेल खौ आङो माने जोबोद मोजां मोनदों बे मानोना बेवहाय जों देहा बोलोखौ लानानै मानसिफोरा देरगानानै लायो गावनि महर मुस्रि गोहो बोलोखौ नाथाय बे फिसा फिसा जे मोस्रोम बायदि मानसिफोराबो जे खौसे जानानै जेरैनोखि मोस्रोमा गावनिफ्राय देरसिनखौ बुद्रुनानै बोखारनानै लांनो हायो थिक बेबायदिनो गालिभार्स आबो बेसेबांबा गिदिरब्लाबो बेखौ बे फिसा फिसा मानसिफोरानो बेखौ ज' जानानै बेखौ माने माने आक्रमन खालामदोंमोन आरो बेखौ खाख्रबनो हादोंमोन आरो बिनि गोहोखौ बिनि गोहोखौ फोजोबस्रांनो हादोंमोन आरो बियो बिदिनो माबाजों फिसा फिसा मानसिफोरजों बियो खानानै दोनजादोंमोन बेनिखायनो जों बेनिफ्राय जों ओरैबादि इनस्ट्राक्टिभ होनो हायो जे जोङो जेब्लाबो गावखौ गोहो बोलोखौ लानानै देरगानो नाङा